क'क्राझार जिलायाव मुंदांंखा माखासे सरासनस्रा दोरोङारि संमुं एबा जामुंफोराथ' गोबां दं बेफोर जाबाय अनद्ला दाउ नारजि अमा नाजों मैथा एम्फौ साम' बिबादिनो गोबां बायदि बायदि आरो बेफोर संनायावहाय गोबां अनद्लाजों दाउ नारजि बेफोरखौ संनायावहाय खस्थ' जायो एसे जेरै अनद्लाखौहाय गिबियावहाय माइरंखौहाय दैयाव सोमनानै दोननानैहाय दसे सोमखांनायनि उनावहाय माइरंखौ खेरखायाव सुखांनानैहाय दसे दोननानैहाय उवालावहाय देयो देखांनानै उनावहाय दाउजों सङोब्ला दाउखौ थाव होनानै सामब्राम बानलु होनानैहाय उनावहाय बेदरखौ संनानैहाय बेदराव हालदै संख्रि मस्ला मस्लि होनानैहाय दसे खोबहाबनानै बेदरखौ एसे एवनानै दै हरनानै अन हरो उनावहाय दै गोदौब्ला अनखौ हरखांनानै खारै होयो खारै होखांनानै दसे गोदौ होनानैहाय मोनबा लास्टआव गंगार दुनदिया होयो बेबादिनो बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ संनायाव गोबां बेसादफोर आदबफोर बाहायनाय जायो बेबादिनो आरो जोंनि जिलायावहाय हारिमुवारि जारिमिनखौ गोबां बायदि बायदि महरै बेरखांहोनो हायो आरो ना बेहाय मानसिफोरा मोजां जामुं जानो लुगैब्ला हटेलफ्राव आथिखालावथ' गोबां हटेलफोर दं जेरै क'क्राझार जिलायावनो गोबां गोबां रोखोमनि हटेलफोर दं जेरै बर'फोरनि बाजै हटेल आइ हटेल बायदि बायदि आरो ना बेफोरावबो जोङो थांनानै जाहैनो हायो आरो बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जाग्रा दखान होनायजों लोगोसे गोबां मुलाम्फाबो मोननोबो हादों होननानै आं सानो आरो ना बेफोरबायदिनोसै आरो ना